जैसे आम का पौधा हमने लगाया आम का पौधा कलम रोपे कलम को रोपने से पहले उसको मिट्टी का खुदाई करके उसमें थोड़ा सा गोबर दे देते हैं उसके बाद पानी डाल के पेड़ को लगा दिए फिर क आम है कटहल है लीची है इन सब को रोप इस तरह से रोपा जाता है रोपने के बाद उसको समय समय पर दो महीना तीन महीना पर उसको खुदाई करते रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत कम्पोस्ट खाद उद दे दिया करते हैं जब दो साल तीन साल का पौधा हो जाता है तो उसमें फल लगना शुरू होता है फल को हम एक स्प्रे कीटनाशक से स्प्रे फूल पर कर देते हैं तो फूल टिकता है उसके बाद फल बढ़ने के लिए एकाद टॉनिक का छिड़काव कर देते हैं थोड़ा बहुत छिड़काव करते रहते हैं फल लगता है अच्छा फल होता है जैसे आम का पौधा में मालदह सीपिया ये सब का पेड़ रोपे हुए हैं कटहल है लीची है सब लगाए और उसके बाद फूल में अपने फूल अपना दरवाजा का शोभा के लिए लगाते हैं इसे बिजनेस के ख्याल से हम लोग नहीं लगाते हैं दरवाजे पर फूल है उसको समय समय पर देख रेख पानी का बराबर देते रहते हैं पानी उसमें थोड़ा बहुत पेड़ को छटनी करने को होता है तीन महीना चार महीना पर उसको काट भी देते हैं अच्छा लगने के लिए हो गया सब्जी में हम लोग प परवल भिंडी बैंगन घीया कद्दू ये सब का खेती करते हैं ये सब का फल बीज रोपा जाता है बीच को रोपने के पंद्रह से बीस दिन के बाद वो पौधा जनमता है जनमने के बाद उसमें हम लोग समय समय से पंद्रह दिन बीस दिन पर पानी देते रहते हैं जब कहीं एक महीने का पौधा हो जाता है तो उस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा खाद दे के और बर्मी देकर उसको पानी दे देते हैं डाल कर मिला उला के कमयनी हो जाता है तो पानी खाद दे देते हैं दो महीना से ढाई महीना का होता है तो उसमें फल लग जाता है फल लगता है तो अच्छा उपज उपजाने के लिए हम लोग समय समय से उसमें खाद दवाई का प्रयोग करते हैं दवा लगाने के दवा छिड़काव करते हैं और हर सप्ताह उसमें से जो फल उ होता है सब्जी निकलती है उसको हम बाजार में ले जा कर बेचते हैं सब आ आम का है आम का आम तो पकता है तो बेचते हैं इसके बाद सब्जी में परवल आठ दिन पर तोड़ा जाता है उसको हम लोग अपना घर का खर्च के बाद जो बाकि बचता है उसको खेत में बाजार में जा कर बेचते हैं हम फल करेला करेला भी दो से तीन महीना में तैयार होता है पौधा लगाने के बाद अच्छा भाव में बिकता है सब्जी भिंडी भिंडी भी दो साठ दिन में फल जाता है साठ दिन दवा उसको छिड़काव करते हैं तब तोड़ते हैं फल लगा के बाजार में बिक जाता है गोभी है गोभी का भी खेती है पैंतालीस दिन में गोभी तैयार हो जाता है उसका भी पौधा लगाते हैं हम लोग छोटा छोटा एक महीना अपने यहाँ बीज गिरा कर उसको पौधा तैयार करते हैं पौधा तैयार करने के बाद उसको खेत में लगाते हैं खेत में लगाने से लगाने के चालीस से पैंतालीस दिन बाद वह तैयार हो जाता है पैंतालीस दिन से साठ दिन के अंदर तो फिर हम लोग उसको काट के बेच देते हैं बैंगन बैंगन का भी पौधा ही लगाया जाता है उसका भी पौधा लगा एक महीना का पौधा जब तैयार बीज तैयार करते हैं तो एक महीना के बाद उसको खेत में लगाते हैं लगाने के पंद्रह से बीस दिन बाद उसमें कमयनी कराते हैं कमयनी करा कर उसमें थोड़ा थोड़ा जड़ खर जड़ में फ्यूराडाॅन इत्यादि गाड़ते हैं पौधा जब तैयार हो जाता है तो उस पर फिर फलने वाला दवाई का छिड़काव करते हैं दवा छिड़काव के बाद उसमें जब फल आता है तो उसको तैयार होने में दस दिन समय लग जाता है दस दिन समय लगाने के लगता है उसके बाद हम लोग उसे फिर उसको तोड़ते हैं और वह लगभग छः महीना तक उससे हम लोग आमदनी लेते रहते हैं छः महीना तक परवल आम का आम बैंगन का खेती हम लोगों के लिए लाभदायक है कद्दू परवल भी इसी तरह है परवल में भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं उसको पौधा लगाते हैं लगाने के बाद वह जब तैयार होता है तो उसे पंद्रह दिन बीस दिन पर आठ दिन पर उस फल तोड़ते हैं बेचते हैं अच्छा उपज होता है इससे हम लोगों का लाभ होता है